हेलो मैं मैं एक एसटूडेंट हूँ मैं बिहार की हूँ में कुछ बनना चाहती हूँ डोकटर बनना चाहती हूँ जी सर यहाँ पर कितना पढ़ाई सब सम्भव है डोकटर बनना है कम पैसे में नहीं हो जाएगा सर हम सक्षम है सर मैं गरीब घर से हूँ सर मैं गरीब घर से हूँ सर कुछ छूट मिलेगा में पढ़ना चाहता हूँ सर इंजीनियर बिहार में ज़्यादा पैसा लगेगा कि बाहर में मैं गरीब घर हूँ जाना चाहिए सर